میں نے لاسٹ منتھ جو ہے وہ نوکیا کا اور نورڈ ٹو آرڈر کرا تھا جس کی جو ابھی اسے یوز کرتے ہوئے مجھے صرف دو ہی مہینے ہوئے ہیں جس میں بہت زیادہ پریشانیاں آ رہی ہیں جیسے کہ اس کا اسپیکر کام نہیں کر رہا اور اس کا اسپیکر کام نہیں کر رہا ہے اس کی اسکرین بھی کے کلر جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ ڈل ہیں اور بیٹری بھی اس کی کام نہیں کر رہی ہے اور ابھی تو یہ ہے کہ مجھے صرف ابھی ایک مہینہ ہوا ہے اسے لیے ہوئے اس کے با اس کے بعد بھی اس کی بیٹری ڈریننگ جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے تو یہ ہے کہ میرا نوکیا نورڈ ٹو کے ساتھ جو ہے ایکسپیرئنس وہ بہت زیادہ بیکار رہا